रांदप हें फक्त बायलाचें काम न्ही तर दादले रांदू शकतात आतां मोट्या मोट्या हॉटेलांनी वगैरे चडशे अशे कूक आसात ते दादलेच आसतात तेन्ना जर बायल मनीस घर ना जाली जाल्यार ते दादले भायर खावपा वतले आनी भायर वच खावप म्हणल्यार आरोग्य चडशें बिगडता पूण आतां स्वता जर आपूण रांदपाक जर कळटा जायत थोडे फार रांदपाचें शिकले जायत जाल्यार खूब ताजे जिवनांक खूब बरें जावपाचो संभव आसा